आंनि उन्दै समनि मोजां मोननाया जाहैबाय गेलेनाय फरायनाय आरो जेनिफ्रायबो लेखा फरा आखा फाखा खालामनाय आरो जेनिफ्रायबो जौगाथारनो हानाय जेनिफ्रायबो आं सोनोदि मोजाङै मोजां फरायनानै गिदिर गोलाव जानो हायो बिनि थाखाय आंनि बिमा बिफाया अरायसम बिदा बिब'फ्रा आंनि फरायनायनि फारसे जेब्लायबो मोजां हास्थायनायखौ लुबैयो बेनि थाखाय आंनि साननाय आरो लुबैनायानो जाहैबाय फरायनायजों लोगोसे जेनिफ्रायबो जौगानाय बिथिंनिफ्राय आखा फाखा जाफुंसारनो हाहैयो बेनि थाखाय अरायसम आंनि बिब' बिदाफ्रा आंनि आंनि थाखाय अरायसम मोजां जानायखौ हास्थायो